हिन्दी भाषा एक ऐसी भाषा है जो हर देश में हर नागरिक को कहीं न कहीं से आती है और इसका बहुत ही हमें फ़ायदा होता है क्योंकि हिन्दी भाषा भारत के अलग अलग हिस्सों में तो है और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उसके कारण हिन्दी भाषा के कारण हम एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं हिन्दी भाषा एक इस प्रकार की भाषा है जो हमारी संस्कृति को जीवित रखती है और इसके कारण से हम उसके लेन देन और फ़ैलाव मतलब हिन्दी भाषा जो है वो एक दूसरे के व्यक्ति के विचारों को भी आपस में सामंजस्य करती है और फैलाती है इसकी भूमिका निभाती है हिन्दी भाषा जो है वो जिस प्रकार की मस्तक पे बिंदी का महत्व होता है इसी प्रकार हमारे भारत देश की जो भाषा है हिन्दी वह उसका फ़ैलाव यानी कि हिन्दी का बहुत ही महत्व है और हिन्दी हिन्दी हमारी मातृभाषा है हिन्दी हमारे हिन्दुस्तान की भाषा है इसलिए प्रत्येक नागरिक को हिन्दी भाषा में लेनदेन करना चाहिए और उसके अलावा हिन्दी भाषा को सर्वेपरि मानना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार जो अपनी माँ को छोड़कर दूसरों की माँ की सेवा करते हैं वो उसी प्रकार निर्दयी होते हैं इसी तरह से मैं भी यही मानती हूँ कि जो अपनी हिन्दी भाषा के साथ अन्याय करते हैं और विदेशी भाषा को अपनाते हैं वो व्यक्ति बिल्कुल अपने मन में यह सोचना चाहिए कि हम ये गलत कार्य कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी भाषा है बच्चा जन्म से ही अपनी माँ को माँ कहता है तो उसके प्यार में उसके हृदय में प्यार होता है जो भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रजधार नहीं तो जिस प्रकार जो अपनी माँ को प्यार नहीं करता है वह व्यक्ति किसी कार्य का नहीं इसलिए मैं समझती हूँ कि अलग अलग क्षेत्र में भले ही हम रहें अलग अलग हिस्सों में रहें लेकिन हमारी जो हिन्दी भाषा है हमें उस लेन देन आपस में सांस्कृतिक विचार आदान प्रदान इसका फ़ैलाव करना चाहिए और हिन्दी भाषा को अपना अपनाना चाहिए उसे अपना सर्वोपरि मानना चाहिए और इसी से अपने व्यचार विचार व्यक्त करना चाहिए